में कल्ल थुहाड़ी दुकान पर आई ही में इक्क टी शर्ट फाइनल करियै गेई ही तुसें बोल्लेआ में भेजी ओड़गा मुड़े हत्थ तुसें भेजेआ मिगी ते ओह् औरत दी जगह मर्द दी निकली तुसें ई इ'न्ना निं पता चलेआ के कोह्दी भेजनी ही